साढ़ै डुग्गर देश बिच जेह्ड़े त्योहार मनाए जंदे न ओह् सारे कोला पैह्ले औंदी ऐ लोह्ड़ी जेह्दे बिच्च अस अखरोड़ अखरोड़ें दी मुंगफली दी रेयोडी दी ते गुड़ मिक्स करियै चावल एह्दी अस त्रचोली बनांदे न ते बाकी अस एह्दे च खिचड़ी बनांदे न खिचड़ी बनदी ऐ साढ़ी मांह् मांह् ते चौलें तड़का मारियै ते जेह्ड़ी ओह् चावल पकदे जिस बेल्लै ते ओह्दी खिचड़ी बनदी ऐ ते उसी देसी घ्यो दा तड़का मारियै ते फ्ही खांदे बेल्लै बड़ा सोआद औंदा ते फ्ही रातीं अस लोह्ड़ी उप्पर अर्ग दिन्ने आं लोह्ड़ा बनांदे आं ते अग्नि उप्पर अर्ग देइयै ओह्दे कोला बाद अस इस त्योहार गी मनांदे आं ते दूआ आई गेआ जेह्ड़ा साढ़ै होली होली उप्पर अस इक दुए दे घर जाइयै रंग लांदे रंगोली बगैरा बनांदे ते जेह्डियां भिड्डां बगैरा उ'नेंगी रंग मलदे फ्ही अस आ दिखदे कि सारें कोला पैह्ले कुस कुसै ई रंग लाया ते त्रीआ जेह्ड़ा आई गेआ दीवाली दीपाली अस श्री रामचन्द्र होंदी अयोध्या आन दी बापस आन दी खुशी उप्पर बनांदे आं इस दिन अस दिए बगैरा जलांदे आं ते पटाके बगैरा तां इयै ते अस दीवाली गी बनांदे आं ते एह् रात साढ़ी बड़ी गै शैल नजारेदार रात बनदी ऐ ते चौथा जेह्ड़ा आई गेआ शिवरात्री शिव एह्दा शिव दी रात होंदी ऐ ते इस दिन बड़े लोग जेह्ड़े भंग ते बनाइयै शतराई बनांदे न ते चौथा जेह्ड़ा आई गेआ जनमाष्ठमी ते जन्माष्ठमी उप्पर श्रीराम क्रिशन हुंदा जनम होएया हा ते मथुरा नगर बिच्च इं'दा जनम होएया हा ते बाकी अपने फ्यूचर दे बारे च ता मेरा फ्यूचर जेह्ड़ा ऐ तां ओह् आर्मी जोइन करने दा ऐ बचपन बिच्च गै जेह्ड़ा असें सोची ओड़ेआ हा कि इन्डियन आर्मी जोइन करनी ऐ पर पैह्ले मिगी एह् इस चीज़ै दे बारे च नालेज निहा फ्ही मिगी मेरे दोस्त बगैरा मिले ते जिनें उ'नें मिकी सनाया कि एह्दे बिच्च एह् ऐ एह्दे बिच्च ऐसा करना कि फ्ही में उस उ'ने चीजें गी फालो कीता ते में उसदी त्यारी बिच्च लग्गा ऐं ते मेरा जेह्ड़ा फ्यूचर बी एह्दे बिच्च गै ते हून आर्मी दी बी चार साल दी ड्यूटी होई दी ऐ जरनल दी ते जेह्ड़ी ऐ आर्मी दी ड्यूटी ऐ ते एह् पैह्ले अठारां साल धोड़ी होंदी रेही ही ते हून प्रधानमंत्री होरें इसगी चार साल धोड़ी कीता ऐ ते पैह्लें एह्दा रानिंग होंदी ही ते हून ओह् बी चेंज होई गेदी ऐ ते हून पैह्लें एह्दा पेपर होना फ्ही ओह्दे कोला बाद रानिंग होनी रानिंग कोला बाद मेडीकल होना ते जेह्ड़ा एह्दे बिच्च पास होगा तां उसगी जोइन इन्डियन आर्मी दा जवान बनांदे न